पशुपालनसँ सम्बन्धित बहुत पुरान नियम जे हमरा परम्परामे आयल अछि उएह नियम कायदापर एखनो हमसभ चलि रहल छी जे पशु हमर कोनो पशु जे अगर बीमार पड़ैत छै तऽ एखनो हमर जे पारम्परिक रूपसँ जे टोटमा टोटका या जे जड़ी बूटीसँ ओकर इलाज होइत छलैए ओ इलाज हमसभ करैत छलहुँ हेँ एहिमे पर्यावरणक नियमक बहुत नियम जे सदासँ आयल अछि ओकर सुपौल जिलामे खास कए कऽ हमसभ सभ दिनसँ पालन करैत रहलहुँ अछि आ ओकर जँ लोकलसँ जँ या हमरासभके पारम्परिक जे आयल अछि अपन रोगसँ सम्बन्धित इलाज अगर ओहिसँ नहि ठीक होइत छै तऽ हमसभ यूट्यूबके यूट्यूब चैनलसँ प्रश्न कऽ कऽ ओकर परामर्श हमसभ ढूँढैत छी आ पशुपालन सम्बन्धमे ई बेसी भेल